बिजली असांजे लाइ जेतिरी फ़ाइदेमंद आहे ओतिरी ई नुक़सानदाइकु बि आहे हाणे कीअं त हाणे उहो मां तव्हां खे ॿुधायां थी जीअं तव्हां चार्जर चालू करे प्लग छॾे छॾियो त अगरि तव्हां जे घर में नढो ॿारु आहे ऐं हू मुंहं में बि विझे थो त हुन खे करंट बि थो अची सघे त हिननि सभी शयुनि खां बचण लाइ तव्हां जॾहिं स्विच ऑन कंदा आहियो हूअ शइ यूज़ करे तॾहिं तव्हां खे स्विच ऑफ करिणो आहे हिन सां घर में नुक़सानु बि न थींदो ऐं तव्हां जी बिजली बि बिजली जी बि बचत थींदी बिल बि घटि ईंदो ऐं असांजो फ्यूचर बि ॾाढो सेफ थींदो ऐं बिजली जे नुक़सान खां बचण लाइ असां सभिनी खे घर में ट्रिपल लॻाइणु घुरिजे ट्रिपल खां छा थींदो अगरि घर में फ्यूज़ उॾामे थो त सभु हिकु हूअ ई शइ ख़राबु थींदी ॿिए शइ ते कोई बि असरु न पवंदो